में थुआड़े कोला इक प्रोडक्ट मंगवाए दा हा बंगा ते ओह् बेंद शैल निं बंगा आइयां ओ बंगा जेह्ड़ियां न ओह् जेल्लै मैं उंदी जेह्ड़ा उनेई वर्क लगे दा हा ओह् खोलेया ते ओह्दे च ओह्दी सनैर जेह्ड़ी ऐ ओह् पैह्लै गे घिरा दी ही ते ना ओह् इनियां मजबूत लगी ते जोल्लै मैं ओ बंगा पाइयां ते त्रै भज्जी बी गेइयां ते मी जेह्ड़ी थुआड़ी ओह् बंगा न बेंद शैल निं लगियां इन्ने पैहे लैते तोहे पर बंगा फ्ही बी बेंद शैल निं आइया ते मेरी जेह्ड़ी सहेली ऐ ओह्दियां बंगा इन्नियां शैल आइया ते मेरी बंगा बेंद शैल निं आइया ना उंदे च् कोई शो आह्ला ओह् ऐ छड़ी सनैर चमकाई दी ते ओह् बी भुरियै खल्ल पोआ दी ना उंदा कोई लुक ऐ ना कुछ मी समझ निं आइया कनेइयां बंगा भेजियां थोहे ते मिगी बंगा ओह् बेंद शैल निं लगियां ते में थुआड़े कन्नै इक बारी दुआरा आक्खा निं कि जां फिर मी बंगा दुआरा नोइयां भेजो जां फिर इनेई बंगेई बेचना बंद करो कि के एह् बंगा लेइये बंदा छड़ा मन जेह्ड़ा ओह् दुक्खी गे होंदा खुशी निं होंदी की के इन्ने पैहे लाओ पर तामी कोई चीज शैल निं आवै ते केह् फायदा अहे आनलाईन चीजां तां मंगादे कि चलो थोह्ड़ियां ठीक होंदियां जां फिर लोक मगांदे ते ओह् आक्खदे शैल निं आंदे पर में एह् पैह्ली बारी बंगा मंगाइयां एह् बेंद शैल निं आइयां मिगी बेंद शैल निं लगियां उप्परा शैल दी ते छोड़ो गल्ल एह् पाने कन्नै गे भज्जी गेइयां ते केह् फायदा पैहे लाइयै एह्दे कोला शैल एहदे कोला शैल हट्टीआ लैती चीज खरी की बेचने तोह आनलाईन चीजां की के इंदा बेंद फायदा नेईं ऐ बंदे गी जियां होरे दी शैल आंदियां कुसे दी शैल नेईं आंदियां ओह्दा केह् फायदा होया ते जेह्ड़ियां बंगा न जां फिर एह्दी क्वालिटी जेह्ड़ी ऐ ओह् चेंज करो जेह्ड़ी एह्दी क्वालिटी होंदी जां फिर भैया बंगा जेह्ड़ियां न एह् बेचना बंद करो एह्दे कोला शैल बंदा हट्टीआ जाइयै लेई लै हट्टीआ बी लैगे ते ऐ होंदा एह्की दो पैसे बद्ध लगदे पर चीज दिक्खी दी होंदी एह् ते तुस चाढ़ने कुछ होर ते भेजने कुछ होर ते जेह्दे कन्ने बंदा जेह्ड़ा एह् ओह् इ'यां गे होई जंदा उन्न जां जेह्ड़ी चीज तुस चाढ़ा ने ओहियो चीज सानु भेजो जां फिर जेह्ड़ी चीज भेजनी उ'यै चाढ़ो बक्खरियां भेजना कुछ होर ते चाढ़ना कुछ होर ते देना कुछ होर एह् चीज गलत ऐ जां फिर सेम चीज देओ ते जां फिर सेम नेईं देनी ते ऐ नेइयां बेकार कवालटी दियां चीजां जेह्ड़ियां ऐ ओह् बेचना बंद करो कि के एह्दे कन्ने कक्ख निं होंदा तुस अपनी जेह्ड़ी मार्केट ऐ आनलाईन ओह् आपु गे खराब करा ने की के बंदे गी दस्सना तुसे कुछ होर ते भेजना कुछ होर एह्दे कन्नै जेह्ड़े थुआड़े कस्टमर न जां जेह्ड़े थुआड़े कोला चीजां लैंदे थुआड़े कोला ते उन्ने घटना घटना बधना कुसै निं जियां इस बार मिगी तुसे बेकार भेजेआ इ'यां कुसै होर दी भेजगे उन्नै बी लैना बंद करी उड़ना के फायदा होना थुआड़ा कम करने दा जां फिर स्हेई जांच प्रत करियै भेजा करो मेरा ते विश्वास उठी गेदा कि में दुई बारी बी कोई चीज आनलाईन मंगागी पैह्ली बारी ऐ इन्ने पैहे दित्ते पर तामी शैल चीज निं आई ते मेरा मन जेह्ड़ा बड़ा उदास होई गेआ ते तुस जां फिर चीज शैल भेजा करो ते जां फिर एह् चीजां बेचना आनलाइन बंद करो